میں نے آخری جو کتاب پڑھی ہے اس کا نام ہے ذکرِ یار چلے اس کتاب میں جو چیزیں ہیں وہ عاشق اور معشوق کی کہانی اس میں ہے کہ کس طرح سے ایک دل ایک دوسرے دل کے لیے تڑپتا ہے اور کہیں پر اس میں ایسی بھی کہانیاں ہیں جو کہ متاثر اس وجہ سے کر رہی ہیں کہ لوگ مطلب کی وجہ سے بھی اس میں عشق کئے ہوئے ہیں تو جو انسان مطلب کے لیے عشق کیا ہے تو اس سے پڑھ کر مجھے بیزاری آئی کہ عشق کے راستے میں ہر کوئی دل سے ہی عشق نہیں کرتا کہیں پر لوگ فائدے اور مطلب کے لیے بھی عشق کرتے ہیں جس کی وجہ سے عشق کی دنیا میں اگر آپ قدم رکھتے ہیں تو آپ کو بہت احتیاط اور بہت ہی سوچ وچار کے ساتھ قدم رکھنا چاہیے اس وجہ سے یہ کتاب مجھے کتاب سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں